आवाज कट जाता तुमचो हय येता आतां सांग हय नांव कितें आं तुमी शर्ट दिल्लो दिसता न्हू शिंवपा हां तें किदें जालें म्हळ्ळ्या फिटींग फूल ओवरऑल लूज जाल्या काय तुमी कांय चिंता करूं नाका तुमी वाल्याक घेवन येयात ते आमी तुमचें मॅजरमेंट काडलेलें न्हू त्याच मॅजरमेंटा प्रमाणें केल्ली आमी सारकी काडलेली न्हू आतां एक म्हयनो जालो न्हू फाल्यां तुमी घेवन येया मागीर तुमच्या मॅजरमेंटा प्रमाणे तुमकां फिटींग करून दिता हय जातली आनी तुमी फाल्यां सकाळीं येयले जाता सकाळी अकरांक बी तशें आनी आनी तुमचें कितें मॅजरमेंटाचो बीन कितें शर्ट बी आसा जाल्यार हाडल्यार जाता तुमी बरें बरें बरें